ٹی سیٹ نام کا جو ہے نا ادارہ ہے جو دوردرشن کے تحت جو ہے نا جو ہے نا کام کرتا ٹی وی پہ بیٹھ کے اب ٹی سیٹ کے جو جو تعلیم کے متعلق جو ویڈیوس آڈیوس وغیرہ جو آتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا فون پہ یا ٹی وی پہ جو ہے نا دیکھ کے جو ہے نا اس کو سی سیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے امبیڈکر یونیورسٹی کے تحت بھی جو ہے نا سیکھ سکتے ہیں اور اوس یعنی تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی کے تحت بھی جو ہے نا کئی ادارے جو ہے نا چلتے ہیں ٹی وی پر بھی آتے ہیں اور مختلف جو ہے نا اسکول کالجس وغیرہ میں بھی جو ہے نا سنڈے کے دن جو ہے نا اس کی نا تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ بھی جا کے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سیکھ سکتے ہیں اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں